आपको कहाँ जाना है हाँ तो दे देना पाँच हज़ार के समथिंग तो दे देना तीन के समथिंग दे देना आप आप बताइए आप कितना दोगे पाँच सौ में नहीं हो पाएगा एक हज़ार रुपये दे देना आप तो आप सात सौ रुपये दे देना चलो ठीक है तो हाँ वह कितने बजे आना है ओके ओके ठीक है

आओ ठीक है आप कौन कौन जाओगे

बाय आओ ठीक है धन्यवाद